मेरे विचार में हिंदी भाषा के प्रचार और संरक्षण यदि हम पहले ही क्लास के शुरू से हमलोग बच्चों को हिंदी भाषा से पढ़ाना शुरू करेंगे हिंदी भाषा के बारे में बोलना शुरू करेंगे तो वह आगे जाकर वही करेंगे हमलोग क्या ना ज़्यादा दिखाने का चक्कर में हिंदी भाषा को छोड़ कर अंग्रेजी में पढ़ाना लिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं इस क्या सोचते हैं कि अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे और हिंदी बोलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे असल में वैसा कुछ नहीं अगर हम हमारा राष्ट्रीय भाषा से बातचीत करेंगे उससे ही पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा और वह आगे चल कर हमारा ही रहेगा और इसका भी कोई नुकसान नहीं होगा तो हम बच्चों को उसके बारे में सिखाएंगे बताएंगे पढ़ाएंगे और हमलोग भी ख़ुद उस काम को करते रहेंगे तो फिर हमारा हिंदी भाषा संरक्षण हो पाएगा